अ हेल्ल' सार अ सार हेल्ल' औ औ आं प्लामबार आच्चा सारनो माब्लाथो नांगौमोन ओरैनो आच्चा आं दायो जिनै थामजि रिंगा जाबाय आङो दायो मोनसे साइदाव खामानि मावगासिनो दं सार आधा घन्टासोनि उनाव मोनहैगोन आं बेयाव आधा घन्टासो टाइम लाबावगोन

आच्चा सारनियाव मा मामोन गाज्रि जानाया ओरैनो माबाफोर मुवा बेसादफोर नांदेरगौ नामा सार मा मामोन मायावमोन ओरैनो दै टेंखि किचेन रुमाव बेसेबां इन्सिनि पाइपमोन सार बे हा सिङाव थांनाया एकुरेट बुंबा सार मुवा बेसादखौ लांफानोब्ला लांफानो हागौमोन बेसेबां गिदिरनिमोन सार टिन इन्सि ना दुइ इन्सिनि गिदिरनि पाइपमोन बेयो दुइ इन्सि आच्चा बे पाइपनिफ्राय सार मा मा दंबावोमोन होन्दों किचेन ना दै टेंखिनि सायाव ना माबे टेंखियाव टेंखि सायाव दै मेसिननिफ्राय टेंखि सायाव लांनाय पाइपनियाव आच्चा बेयाव टेपफोर होनांगोन नामा सार

अ अ टेपआ सार रबार्टनि रबर प्लासटिकनि होनांगोन ना स्टिलनि रबारनिखौनो बाहेरायाव बाहेरायावसो होनायबा सार ना बिथोराव पाइप औ बाहेरायाव आच्चा मोनगोन सार बे रबारनि माबा टेपनि दामा बाजिबा गोग्लैयो सार मोनसेयाव ओमफ्राय बै टु दुइ इन्सि पाइपनि फुटआव बेयो